भारतनि बेबायदि जायगायाव नोंथाङा बाइकजों थांखांबाय एबा नोंथाङा थाबैनो थांनो लुगैयो लुगैयोब्ला मानो नोंथाङा माबाफोर मोजां मोननाय दङ नामा भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गोजान जायगायाव आं बाइकजों थांफेराखै नाथाय आं बैफोर बायदि जायगायाव जोबोद थांनो लुगैयो जेरै भारत हादरनि जायगा जेरै लादाख मानालि गवा सा सानजा भारतनि अरुनाचल हादरसानि सिङाव थानाय टावां मेघालय हादरसानि सेराफुन्जि बेफोराव आङो थांनो लुबैयो मानोना आं बैफोर जायगाफोरखौ नायनानै एबा नायनो जोबोद लुगैयो मानोना बेफोरखौ नायनानै आं आंनि गोसोखौ गोजोन होनो लुगैयो बिनिखायनो आं बैफोर जायगायाव जोबोद थांनो लुबैयो नाथाय गोजान जानायलाय आङो बाइकजों थाङाखै नाथाय बाइकजों थाङाब्लाबो आङो बेबायदि दावबायनानै बैफोर समायना जायगाफोरनि नुथायफोरखौ नायनानै आं आंनि गोसोखौ गोजोन होनो एबा मोजां मोनहोनो थाखाय आं थांनो लुगैयो